जेब्ला जोंनियाव आलासि फैयो अब्ला गिबियावनो चेयार बनानै होयो आलासिफोरा जिरायखांनायनि उनाव दसे रेस्ट लाखांब्ला साहा बिस्कुट दै आरि होफैनाय जायो बेनि उनाव दसे रेस्ट लाखांनानै आलासिफोरनो सि गानस्लायनो होयो आरो आलासिफोरा जिरायबाय थायो आरो न'खरनि मानसिफोरा आलासिफोरनि थाखाय जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामो आलासिफोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि संनाय जानाय खाजा बानायनाय जायो अमा बेदर सबायजों दाउ आलु भाजा पाप'र इरि होनाय जायो आरो आलासिफोरा थांनोसै समाव ओंख्रि संनायफोरा मोजां जादोंब्ला बाख्नायनाङो आरो आलासिफोर थांनोसै समब्ला न'खरनि मानसिफोरा आलासिखौ खुलुमस्रां हरो